जोंनाव दा जाग्रा मैगङा मेला मुवा दङ बे जाग्रा मैगंफ्रा बिदिनो बर' बर'नि जानाय मैगंफोरा जाहैबाय नार्जि नार्जिखौ जायोबा बिदिनो खारै एसे होनानै रुग्रोबाय रुनानै बिदिनो रुइजासे रुबाय आरो खारैजों ओमफ्राय सानानै बिदिनो बेदरफोरजों समबार होबाय आरो समबार होनानै बिदिनो जाबाय आरो अनला संगोन अनलाफोरावबो बिदिनो नोङो अनलाखौ खारैजों संगोन अनलाफोरावबो बिदिनो मालाबा मेबाय होनान संगोन बिदिनो माब्लाबा मोदोमफुल बिबार होनान संगोन आनलाखौ बिदिनो अनेक रोखोमनि संनान जायो आरो जों बर' मानसिफोरा ओमफ्राय अनलायावबो फार्स्टनिफ्रायनो बिदिनो मोदोमफुल बिबार होयोबा मोदोमफुल बिबारखौ एवबाय एवनानै दै होबाय बिदिनो संख्रि बान्लु मसला मसलि ज' खालामनानै एवबाय दै होनानै खारै होबाय खारै होनानै गोदौनानै अनहोनानै फोमोनबाय आरो फोमोननानै जाबाय आरो बेनिफ्राय बर' मानसिफोरनि जानाय खाजायाथ' नाफामबो दं बर'फोर जाग्राया नाफामखौ बिदिनो नाखौ अखा साबाय अखा सानानै लाबोबाय फोरानबाय फोराननानै जेब्ला गोरान जायो अब्ला थास' बिसं होनानै देबाय आरो गुन्द्रा थास' बिसं होनान देनानै जेब्लाना आराम देबाय गेब्लेबाय गेब्लेनानै बयामाव सोबाय बा औवा हासुङाव सोबाय औवा हासुङाव सोनानै आराम दोसो दोसो सोबाय मोखाङाव बिदिनो माबा मोनसे नाफामनि सायाव थालिर बिलाय गोरानफोरखौ नारसोना होबाय आरो नारसोनानै होनानै सायाव हा लेरबाय सायाव हा लेरनानै खाथुमनानै मोखांखौ खाथुमनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय खाथुमनानै दोनानै बिदिनो मास मोनसेसो बा देर माससो जायो बा बेखौ हाननानै बिदै फुदुंगोन आरो बिदै फुदुंनानै जागोन आरो नङाबा बाथोन बानायनान जागोन बेबायदि खालामगोन आरो बिदै फुदुंनाय समाव नाफाम बिदैजों बै ना फिसा गोरानफोरखौबो होफानानै नाफामखौ बिदैबो फुदुंनानै जानो हायो बेबायदि खालामनानै जाजायो आरो ना बर'फोरा बेबायदि खालामनानै जायो नाफामखौ आरो बर'फोरनि जानायाथ' नोङो अनथाइ बाजाबफोरखौबो आलुजों जायो बिदिनो माबा माबे बेदर बिदिनो एन्जर बेदर माबा बेदर खुसिया एवनाय माबा एवनाय बिदिफोरावबो होनान जायो आरो बर'फोरा आनथाइ बाजाबखौ आरो नोर्सिं दं नोर्सिंफोरखौबो बिदिनो होनान जायो आलुफोराव बिदिनो बेदर एवनायफोरावबो बिदिनो होयो नोर्सिंफोरखौबो जानायाव मोजां सेन्ट मोनामो नालाय जानो गोथाव मोनो ओमफ्राय बेखौनो एन्टारेस्ट मोननायखाय होनान जायो आरो जोङो बर' मानसिफोरा